سب سے پہلی بات کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہ مانو آپ کا گھر ہے جس طرح آپ اور ہم گھر کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح ہم ہی لوگوں کو اپ اپنے جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں جس علاقے میں اس کو بھی ٹھیک اسی طرح صاف رکھنا ہوگا ہمیں ہی چاہیے کہ ہم کوئی چیز روڈ پہ نہ پھینکیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ چیز کوئی بھی چیز چپس ہو چاکلیٹ کا ریپر ہو وہ وہ روڈ پہ نہ پھینکیں وہ اپنے بیگ میں رکھیں پاکٹ میں رکھیں ادھر ادھر نہ تھوکیں چونکہ جہاں آپ تھوک رہے ہیں جہاں آپ پھینک رہے ہیں ٹھیک اسی سڑک سے آپ کا گزرنا ہے صبح شام اسی سڑک سے آپ گزریں گے اور وہی گندگی آپ دیکھیں گے بھی جو کہ آپ کو دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی تو ہمیں اس کوڑے کو اس کچرے کو جس علاقے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کو صاف رکھنے کی ذمے داری صاف کرنے کی ذمے داری وہ ہماری بنتی ہے اس کے بعد کوڑے والے کی ہمیں پہلے اپنی ذمے یہ ساری چیزیں یہ ہماری ذمے داری ہے ہمیں اپنی ذمے داریوں سے نہیں بھاگنا چاہیے جو آپ کریں گے جو ہم کریں گے وہی ہمارے بچے بھی سیکھیں گے تو ٹھیک ہمیں وہی کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے بچے وہ چیز سیکھیں اور وہ چیز صحیح ہونی چاہیے نہ کہ غلط تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ ادھر ادھر کوڑا نہ پھینکیں گندگی نہ پھیلائیں تو سب سے بڑی ذمے داری تو ہماری یہی ہے کہ بچوں کو سکھائیں اپنے گھر میں بات کریں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ جس علاقے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ صاف صاف ستھرا رہے اور کسی بھی طرح کی گندگی نہ ہونے پائے